जोंना दुलियाव एन्जर एनला हाबनायानो बारा जाथारबायहाय थाल्ला दुलिफोरखौनो गासैबो माबाजोब्बाय अरफ्लंला जोब्बाय दुब्लियानो जाला माइ सिङाव हाबनानै मासेल' नंखाया मानै माथाम हाबखादों एन्जराबो आरो खांखमाफ्रा नाय हाबाब ज्राव ज्राव ज्राव ज्राव ज्राव आजां गाजां माइरंफ्रावनो गासैबो खांखमाफ्राथ' खिजोबावोसो मोजाङै खोबनो रोङाब्ला दोफ्रावनो हाबलाबायो एखमब्ला ओंखामफ्रावबो हाबलाबायो आरो एन्जरालाय हाबाब ओंखामखौनो मोजांखौनो खोबनो मोना खोबनो मोनाब्लाथाय माबाजोबो हाबला बायनानै जालाबायनो नागिरो गाजिर लांलाबायो ओमफ्राय न' मोस्रोमाबो ओंखामफोरखौनो ओंख्रिफोरखौनो दोनहोनो हाला माबाफ्रावनो टेबोलफ्रावनो गासैबो मोस्रोमफ्राबो आजां गाजां मोस्रोमफोरखौनो माबाफोर होनानै बुथारोब्ला बुथारगौसो आङो मोनबा मा होनानै बुथारोथाय मोस्रोमफोरखौ मोनब्ला बुथारगौसो आङो मोस्रोमफोरखौनो मा होनानै बुथारो मिथिलायलाङा आङो